आमची वर्सुकी जात्रा एप्रिल म्हयन्यांत जाता आनी ती जात्रां आमगेली पर्वतार आसता श्री चंद्रेश्वर भुतनाथ प्रसन्न जे गोयांतले एक फामाद देवूळ थंय जाता भुरगेंपणातल्यो यादी म्हळ्यार भुरगेंपणांत आमी खूब मस्ती केल्या म्हज्या घरांकडच्यान लागींच तळपण न्हंय व्हांवता त्याच पद्दतीन खोतिगांव अभ्यारण्य जे आसा ते म्हजें घरां कडच्यान सामकें एक किलो मिटरांचेर डिस्टंन्साचेर आसा ताका लागून त्या अभ्यारण्या भितर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या व्हाळांनीं वचप थंय त्या उदकांत नाचप आनी कुल्लीं धरप नुस्तीं धरप अशें हांवे जायती मज्जा केल्या मागीर आमच्या आमोण्याक तेंकून जी तळपण न्हंय व्हांवता तातूंत तर हांवे खुबूच मजा केल्या आमी जे पोंवप शिकला न्हंयांनी पोंवपाक शिकपाचें तें आमगेल्या तळपण न्हंयतच वचून आमी शिकलां त्या तळपण न्हंयचेर आमगेल्या आमोण्यार हांगा म्हशीं फोंड हांगां एक फामाद जागा आसा त्या जाग्याचें नांव म्हळ्यार म्हशीं फोंड म्हळ्यार थंय एक व्हडलें न्हंये भितर एक उदकांचें कोंड तयार जाला त्या कोंडीक नांव आसा म्हशीं फोंड तातूंत आमी खूब न्हांवताले वाड्यावयले सगळें भुरगें आमी एकठांय जावप आनी न्हांवपाक वचप कितली वरां न्हांवप हेका काळ वेळ उरनासलो दनपरां आमकां भूक लागल्यार सुद्दां आमकां कळनासली आमी खूब मजा करताले थंय पोंवपाक बी आमी ह्याच कोंडीक वचून शिकला आमकां कोणीन स्पेशल ट्रेन केल्ले ना आमीच जावन शिकल्यां एकामेकांच्या आदारान आमी थंय आपोडचेल्यांनी खेळटाले झाडांवयल्यान कोंडींत उडी मारप पोंदांतल्यान वचून एकामेकांक आवट करप उदकां भितरल्यान किंवां उमथी पोंवप पोटाचेर पोंवप अशें जायते तरेचे पोंवपाचें प्रकार बी आमी ह्या आमच्या म्हशीं फोंडार आसल्या कोंडीत आमी केल्या त्याच पद्दतीन आमी भुरगेंपणांत जायते खेळ खेळ्यांत लोगोऱ्यांनी म्हणात एटी गोंज्यानी म्हणात फातरांनी म्हणा बावीस मिलांची हार फातरांनी खेळपाची ती गेम म्हणा व्हिरांनी म्हणा लिपून खेळपाचे म्हेडींनीं खेळपाचे ताचे नंतर गांजीलांनी खेळपाचे मागीर बडयांनी खेळपाचें अशें कितलें तरी भुरगेंपणांत आमी खेळ खेळ्ळां जाका लागून आमकां आमगेली बुद्दी बरी सामकीं तल्लक जाताली आनी आमी त्या टायमाचेर आमचे कडेन मोबायल म्हणटा तो कोणा कडेनच नासलो गांवांत कोणाकडेनच मोबायल नासले कारणान आनी मोबायल म्हळ्यार कितें खबर सुद्दां नासलें आमी फक्त हे गांवांतले जे खेळ आसतालें पारंपारीक खेळ तातूंतच सामकें गुल्ल उरतालें आमकां क्रिकेट फुटबॉलाचे मागीर हे लागलां पूण हे आमगेले जे पारंपारीक हांवे जे खेळ सांगला हांतूत भीतर आमी खूब सामकें व्यस्त उरतालें अशें तरेन आमी भुरगेंपणांत जायते खेळ खेळ्ळात त्याच पद्दतीन आमी चोर पोलीस हो एक खेळ म्हण खेळटालें म्हळ्यार कशें आमी एक भुरगेंपणांत नळीं म्हण करताले कोंड्यां झाडांची आमी एक तेचे जो मदलो भाग आसा तो कट कन्न हाडप आनीक ती नळीं म्हण करप तातूंत चिंवरां घालप आनी ठो करून पिस्तूलान कशीं गुळीं मारता तशी आमी एकामेकांक मारप अशें तरेन आमी हे पावसांत करतालें मागीर आमगेलो आमी सांगल्या त्या पद्दतीन व्हाळांत तर आमी चालू वयताले आयत आयतार येयलो की व्हाळांत वयताले दिवाळे सुटी येयली नातलां सुटी येयली की आमी न्हंयचेरच उरताले तातूंत मागीर आमी जेन्ना तुगेले गिमांची सुटी येताली मे म्हयन्यांची सुटी येताली तेन्ना तर आमी काजू बीं पुंजोवपाक न्हंयचेर न्हांवपाक पणसांचे घरें खावपाक कितें खाताले म्हण ना आमी रानांत वचून जायतीं फळां खाताले चिवरां चारां चुन्नां बोरां कणेरां कंजा फागलां कितें म्हण ना आमी खूब कितें कितें खाताले चडशें आमचें ऑर्गेनीक अशें आमी खाताले जातूंत भितर कांयच कसलेंच तरेचे भेसळ आसनासलें अशें आमी खाण भुरगेंपणांत खायलां जाय ते खेळ खेळ्ळां